हाँ मैं सार्क टैंक के बारे में जानता हूँ यह सार्क टैंक एक तरह से हो जाता है कि मुझे व्यवसाय करने में आ असानी से मौक़ा मिलता है मुझे व्यवसाय करने का एक ज़रिया मिल जाता है अगर यहाँ पर आ कर हम कुछ अपना सीखे अगर इस सार्क टैंक में आ कर अगर हम सीखें तो मुझे बिज़नेस करने का एक बहुत ही अच्छा तरीक़ा मिलेगा मैं तो कहूँगा यहाँ पर आ कर हर लोगों को जानकारी लेना चाहिए हर लोग सीखना चाव हालाँकि मैं भी अभी तक इसमें फुल ट्रेन नहीं हुआ हूँ मुझे भी कुछ उतना पता नहीं है लेकिन सार्क टैंक एक अच्छा ज़रिया है जिसमें आप लोग जा कर बिजनेस कर सकते हैं और यह अपने अपने और अगर एक बार आप इसमें जाते हैं तो यह आपको बार बार आक अपने ओर आकर्षित करता है और जब भी आप यह करना चाहें तो आप आसानी से जा कर कुछ बिजनेस कर सकते हैं कुछ रुपये लगा कर एक बार बिजनेस शुरू कीजिए अगर आपको प्रॉफिट दिखे तो फिर आप इस लाइन में आइए और भी आगे आ कर और भी ज्यादा रुपये लगा कर अपना बिजनेस को बढाइए और इसी इसी से इसी के थ्रू आप फिर आप अपना मार्केट बना लीजिए एक अच्छा जब आपका मार्केट बन जाएगा तो उसमें फिर आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगा अगर इससे आपका रुपया डूब भी जाता है तो आपका जो मार्केट बना रहेगा वहाँ पर आप जा कर अपने मार्केट में जा कर अपना रुप इंभेस्ट कर सकते हैं फिर से एक दो एक बार से दोबारा से फिर आप खड़े हो सकते हैं और सार्क टैंक का यूज लगभग अभी के समय में हर लोग कर रहें हैं हर कोई इसको जान रहा है और आप अगर आप अभी तक नहीं जान रहें तो आप भी इसमें एक बार इंट्री लीजिए और एक बार इन्भेस्ट कीजिए अगर एक बार इंवेस्ट करते हैं तो हमको लगता है आपको बहुत ही मज़ा आएगा बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेश्ट आएगा इस चीज़ में और आप च सोचिएगा कि क्यों ना फिर दोबारा इसमें इन्भेस्ट किया जाए और दोबारा से इन्भेस्ट करके इसमें आप आगे बढ़िएगा बिजनेस बिजनेस लाइन में आगे बढ़इगा व्यवसाय करने के लिए प्रभावित होइएगा